स्स सरकारके इएह गाड़ी घोड़ाके रोड उड बनैके से सोचैके रोड उड बनि जेतै जतेक अच्छा होतै कहीँ जाइ उइके रहतै गाड़ी घोड़ा से जाइमे अच्छा रहतै रोड उड नहि छै रोड उड सब खराब भेल छै रोड उड बनैके चाही सब ओना जाइ उइमे कहीँ जाइ उइके रहतै गाड़ी घोड़ा जतेक गाड़ी घोड़ा बढ़तै ओतेक रोड उड बनतै ओतेक अच्छा ने रहतै सब वएह सब बनैके चाही रोड उडमे एकदम जर्जर भेल छै रोड एकदम खराब भेल छै रोड उड बनैके चाही गाड़ी उड़ी रोडमे बढ़ैके चाही जतेक गाड़ी रोडमे बढ़तै ओतेक चलै फिरैमे सुविधा होतै कहीँ जाइ आबैमे सुविधा होतै जतेक रोड बनतै अच्छा होतै गामके विकास रहतै अच्छा रहतै रोड उड बनैके चाही सब रोड उड एकदम खराब भेल छै रोड उड नहि बनल छै एकदम जर्जर भेल छै टुटल फुटल छै ओसब रोड आओर बननाइ बहुत जरूरी जतेक गाड़ी चलतै रोडमे गाड़ी बढ़तै रोड अच्छा रहतै ओतेक गामके विकास भी अच्छा रहतै सब जाइ आबैमे कहीँ जेथिन एम्हर ओम्हर जइसे कहीँ जेथिन सभके सुविधा रहतै चलैत फिरैत रस्ता पेड़ामे एकदम बढ़िआँ रहतै ओसब बनैके चाही बहुत बेवहार अच्छा ओहिसँ रहतै गामके चलन बेवहार भी बढ़िआँ रहतै आगू मुँहे बढ़ैके सब रोड उड बननाइ महा जरूरी छै रोड उडमे गाड़ी भी बढ़नाइ भी जरूरी छै कहीँ जाइके रहतै रोड आओर कखनो भी गाड़ी पकड़िके कहीँ चलि जेतै रोड अच्छा रहतै तुरन्त केहनो जरूरी रहतै तुरन्त गाड़ीपर बैठबै आओर कहीँसँ कहीँ जाइ जाके कोनो काम कऽ अएलहुँ कभी खराब रहतै गऽ गामके ओहि सबसँ विकास अच्छा होतै रोड उड चलतै ओहिसँ बढ़िआँ